हलो जीयो कॉल सेंटर हलो जीयो कॉल सेंटर मां ॻाल्हायां थो पियो प्रदीप हा हा नमस्कार ॿुधायो तव्हां खे कहिड़ी तक़लीफ आहे मां तव्हां जी कहिड़ी सेवा करे सघां थो जी साईं इन जे लाइ तव्हां खे मां हिकिड़ो नम्बर थो ॾियांव नवं नवं ॿ नवं नवं जीरो जीरो जीरो हिकु इहो तव्हां उन ते कॉल करे ऐं पंहिंजो जेके जॻहि तव्हां खे लॻंदव फ़ालतू असां जा जेके अचनि था त उन्हनि ते तव्हां कम्पलेन नोंधाए छॾियो त तव्हां जी इहा तक़लीफ दूरि थी वेंदी हा जी जी हा बिल्कुलु बिल्कुलु असांजी ईअं अच्छा बराबरि न न न साईं इहा तव्हां जी जेका कम्पलेन आहे सो मां दर्ज करे वरिती आहे ऐं तव्हां खे जेका तक़लीफ थी रही आहे उन लाइ असां तव्हां सां माफ़ी था घुरूं पिया ऐं जेतिरो बि जल्दु थी सघी त तव्हां जी प्रोब्लम्स जेके आहिनि कटिजी वे वञे थो यां ॿी का तक़लीफ़ु आहे त मां इहा दर्ज करे छॾी आहे ऐं जल्द बि जल्द ॿिया बि टावर तव्हां जे आसे पासे वारा जेके बि एरिया आहिनि रेल्वे टेशन टू बी जे भरिसां आहे यां चकिरो आहे तव्हां जो आदिपुर जो त मां बिल्कुलु कोशिश कंदुसि ऐं जल्द बि जल्द इहो तव्हां जो प्रोब्लम सोल्व थी वंदो ॿियो तव्हां जी कहिड़ी मां शेवा थो करे सघां न तव्हां खे जेको आहे सो अॻिते इहा कम्पलेन करण जी ज़रूरत न पवंदी जल्द बि जल्दु जल्द बि जल्दु इहो तव्हां जो प्रोब्लम जेको आहे जेका तव्हां खे असांजे तरफां तक़लीफु थी रही आहे सा सोल्व थी वेंदी महिरबानी करे तव्हां ॿिए कंहिं खे जेको आहे सो उन मां तव्हां रीचार्ज न कराईंदा असांजी जीओ जी जेका सर्विस अथव इंडिया में भारत में सभ खां बहितर आहे ऐं इन खां बि बहितर में बहितर कंदासीं धन्यवाद शुभ रात्री न न इन ॻाल्हि जी तव्हां खे बिल्कुलु ज़रूरत न पवंदी साईं धन्यवाद ऐं शुभ रात्री